आमी आमच्या हिंदू धर्मा भितर लग्न सुवाळ्या भितर हें येता सैरीक सैरीक जातल सैरीक जातली जाल्यार चेड्यान चेडवाक पळोवपाक पडटा चेड्यान चेडवाक पळोवन पास जालें की आमी लग्नाची तारीख फिक्स करता लग्नाची तारीख फिक्स करपाक जाल्यार आमी भटा कडेन वसपा पडटा भटा कडेन वसून तारीख फिक्स जाली की आमी कार्डां छापता कार्डां छापून सोयऱ्यांक वाडटा साकर पुड्याची तारीख फिक्स करता साकर पुड्याची तारीख फिक्स करून आमी साकर पुडो थारायता साकर पुड्याक चेड्या वाटेन चेडवागेर येता चे सोयरीं आनी चेडो येव येता आनी सय चेड्या चेडवा बसून एकामेकां मुदी घालता मुदी घालून जाली की सॅलेब्रेट करता सॅलेब्रेट जाले की जेवण जेवन तीं आपआपल्या घरा वयता मागीर तेलाचो दीस आसता तेलाच्या दिसा आमी चे चेडवाक तेल घालता जें किंवां तीं चेड्याक तेल घालता तेल घातले की आमचें दनपारचें जेवण आसता जेवण जालें उपरांत आमचें सांचें जें कितें तयारी करपाची करता दुसऱ्या दिसा लग्न आसता लग्नाच्या दिसा सकाळीं सगल्यांनी रेडी जावचें आसता चेडवांच ज्याचें लग्न आसा त्या ताका रेडी करता रेडी जालें की हॉलान लग्न दवरलें जाल्यार हॉलान वयता हॉलाक जें कितें कितें लागता तें सगळें घेवन वयता भटाक भटान जें लग लग्नाचें जें कितें आसा मं मंत्र म्हणून जें तांचें माळ घालपाची किंवां फेरे काडपाचे हें सगळें करता हें सगळें करून जालें की कार्डां घालता कार्डां घालून जालें की सगळीं गॅस्ट जेवपा वयता जेवून जालें की सगळीं मागीर घरा येता घरा येवन जें कितें आसा तें करता गा घरा येवन सगळें जें कितें आसा तें तुम तयार करता जें करून जालें की दुसऱ्या दिसा तांकां देवा घालपा आसता कऱ्याचें भात कांडपा आसता मागीर चेडवा व्हरपाक येता जें चेडवा परत वा आपोवपाक वयता आपोवन जालें की अशें करून आपूणें हें सोंपता